गायें रक्खी दी ऐ में घर मेरा नांऽ नीलम सम्याल ऐ ते में गायें रखी दी घर ते गायें दे दुद्ध नाल फायदा होंदा ऐ के इ'यै फायदा होंदा ऐ कि घर दा दुद्ध होंदा जेह्ड़ा ओह् बड़े फायदेमंद होंदा ऐ ओह् गायें दे दुद्ध नाल दुद्ध नाल चाह् बी बनी जंदी ऐ घर दी ते दुद्ध बी पीऽ लैन्ने आं अस खीर बी बनाई लैन्ने आं कढ़ी बी बनाई लैन्ने आं ते पनीर बी बनाई लैन्ने आं घर बिच अपना दुद्ध इ'न्ना फायदा होंदा ऐ घ्योऽ बी कड्ढी लैने आं मक्खन बी बना लैन्ने आं होर बांद बी लाई लैन्ने आं अस कोई अपने घर दा दुद्ध दी बांद बी लाई दी ऐ असें ते घर दे दुद्ध दा बड़ा फायदा ऐ जेह्ड़ा बाह्र दा दुद्ध ऐ ना ओह् शैल निं होंदा ते ओह् ओह्दे बिच कक्ख निं फायदा होंदा ते बांद बी लाई लैन्ने आं ते घर दे दुद्धै दी पनीर बनी जंदा मक्खन बनाई लैन्ने दुद्धै नै कढ़ी बनाई लैन्ने खीर बनाई लैन्ने ते होर चाह् बनी जंदी घर दे दुद्ध दा फायदा ऐ सानूं नाले असी ओह् बना लैन्ने आं बरफी बना लैन्ने आं होर सारा किश करी लैन्ने आं अस ते बरफी बी बनाई लैन्ने आं ते पनीर बी बनाई लैन्ने आं घरै दा एह् सारा कम्म अस दुद्धै नाल बनी जंदा ऐ साढ़ा ते होर सारा किश इ'यै बनाई लैने आं ते एह् पनीर जेह्ड़ा होंदा ऐ एह् घरै दा बड़ा शैल होंदा ऐ ते दुद्ध बी जेह्ड़ा घर दा दुद्ध होंदा ऐ ओह् बड़ा शैल होंदा ऐ होर बाह्रै दे दुद्धै ई ते घर दे दुद्धै ई बड़ा फर्क होंदा ऐ बाहर दे दुद्धै ई बड़ी मलावट होंदी ऐ ते घर दा दुद्ध जेह्ड़ा ओह् बड़ा शैल होंदा ऐ मक्खन जेह्ड़ा घर दे दुद्ध दा बनदा ऐ ओह् बड़ा शैल होंदा ऐ होर घ्योऽ में घर कड्ढ लैनी आं ते पनीर बी बना लैन्नी आं दुद्ध देहीं बी घर बना लैन्नी आं बरफी बी बना लैन्नी आं घर खोआ बी बना लैन्नी आं घर एह् सारा किश में अपने घर ई बना लैन्नी आं बच्चे राम नाल पी लैंदे न दुद्धै दा बड़ा फायदा होंदा ऐ घर गौऽ रक्खो ते गौ दा बड़ा फायदा होंदा ऐ होर दुद्धै कन्नै सब्जी जेह्ड़ी गलाड़ियां बी बनाई लैन्नी आं में पनीर बी बना लैन्नी आं गलाड़ियां समोसे आलू टिक्की बनाओ ते ओह्दे बिच गलाड़ी पाई लैओ ते बड़ी शैल बनी जंदी ऐ गलाड़ी कुलचा बी बना लैन्नी आं में कुलचा बी बन जांदा ऐ गलाड़ी दा सारा किश एह् दुद्धै दा ई बनदा ऐ पनीर बनाई लैओ पनीर दी सब्जी बनाओ पनीर दी भूरजी बनाओ एह् सारा किश दुद्ध नाल ई बनदा ऐ ते दुद्धै दे मैनूं बड़े फायदे न ते में चाह्नी आं कि दुद्ध घर दा होना चाहिदा शैल ते बाह्र दा दुद्ध जेह्ड़ा ओह्दे च मलावट होंदी ऐ बड़ी ते घरै दा दुद्ध अपना देसी गायें रक्खी दी घर शैल ते शैल दुद्ध दिंदी ऐ इ'यै टैम अस कड्ढा ने अस घरै दे दुद्धै नै बड़ा फायदा ऐ सानूं धन्यबाद